बे क'क्राझार जिल्लानि सायाव जरखायै गोहोम खालामनाय माखासे जायगायारि सोंखारि थागिदा एबा बिमाफोरा जाहैबाय जेन'बा जोङो सरखारनिफ्राय जोङो मोजांयै मोनथिया बाबो जोङो माखासे मोनथिगौ बेखौनो बुंनाय जानसै जेन'बा जोङो सरखारनिफ्राय जेन'बा सुखनाया मरिदिप बिफोरबादि गथ' समाव जेन'बा जन्म' जानाय जिर' निफ्राय आथार' बोसोर समाव जोङो जेन'बा जा एसे दोनलांनो हायो जेन'बा बेखौ आथार' बोसोर समाव मोनहैयो आरो जेन'बा बारा फरायनो थाखाय देनां गिदिर देरबा सुबिदा मोनहैयो आरो माखासे जोङो बे सरखारनिफ्राय जोङो मोजाङै मोनथिया जेनोबा जोङो सरखारनिफ्रायनो बिदिनो फायखाना मोननो खिनो थाखाय जोङो सुबिदा मोननो माखासे लामा दालां बाइदि सिखिमफोर फैयो बेफोरजोंनो जेन'बा नखर जिउ खांनायाव जेन'बा सुबिदा मोननो हानाय जायो आरो आय ए वाइ न'फोरबो सफैयो जेन'बा थानो थाखाय गैयै फोरनि थाखाय सुबिदा होनाय जायो बेफोरनो माखासे बे सरखारनिफ्राय आनसुंथाइ मोननायनि गेजेरजोंनो बेबादिनो सोलिनो हानाय जायो